अंजी नमस्ते अंजी बोल्लो ते कोई निं में लेई आह्गा धामें आस्तै लोड़दा जां इंया घर चाहिदा अच्छा आं मिली जाना कोई निं मिली जाना केह् केह् प्रोग्राम ऐ नॉन वेज़ बी ऐ जां वेज़ गै छड़ा अच्छा अच्चा ठीक कोई निं मिली जाना ते किन्ने पीपे चाहिदे किन्ना समान चाहिदा ते लिखाई ओड़ेओ आहो ते दालां बी बक्खरी बक्खरी रेटा दियां होंदियां ते तुसें केह्ड़ी रेटा दी चाहिदी बधिया क्वालिटी दी चाहिदी होग जां हल्की चलग डब्बें आह्ली निं चलग आं जी ते चौल बी लैने तुसें चौल घरा दे आं जी आं जी ते कोई होर समान चाहिदा ते लिखाई लैयो स्हानू ते ते आं ऑटो तुस अपना लेई आह्गे जां साढ़ा लैनां ते ओह् मैड़म जी तुसें किराया देना पौना ऑटो आह्ले गी होर कक्ख निं ऐ ठीक ऐ ते एड्रेस कुत्थें रौह्ने होने कुत्थें